जोंहाथ' बयहाबो खामानि थाखायो दा आङो खामानिनि अनगायै बांसिनै होननो थाङोब्ला आङो लेखा फरायनाया सेकेन्डआव होनजायो आरो खामानिनि अनगायै आङो लेखा फरायनायखौ बांसिनै गोसोआव लायो बेनि अनगायैबो आङो माखासे फिजिकेलि स्ट्रं जानो थाखाय खारनाय बारनाय खालामो मेन्टेलि आरो फिजिकेलि स्ट्रं जानायासो सुबुंनि देहाखौ जोथोनै लाखियो नालाय बेनि थाखायनो जोङो मेन्टेलि आरो फिजिकेलि स्ट्र्ं जानांगौ बेनि अनगायैबो आङो माखासे फ्रि टाइमाव गेम गेलेयो मबाइलाव दा जोंहा गोबां गेमफोर दङ जेरै फाबजि फ्रि फायार केन्डि क्रास मबाइल लेजेन्डस आरो गोबां दङ आरो नामखौथ' बुंजोबनो हाया दा बेनि अनगायैबो आङो दा ओरैनो थानाय समाव खन्थाइफोर लिरो सल'फोर लिरो आङो सल'माखौ बांद्राय मोजाङै लिरनो हाया नाथाय आङो खन्थाइ लिरनायाव आखा फाखा दा बिनि अनगायैबो आङो ओरैनो थानाय समाव बेरायो लोगोफोरजों बेरायनाय ओरैनो बेलासि बेलासिब्ला माखासे गामियारि बारहावा होननानै बुंनाय जायो जेरै बेलासिनि बार जानांगौ फुंनि बार जानांगौ बेबादिखौ आङो बेलासि आरो फुङाव बेरायो आरो